हलो हलो नमस्ते मैम मैम मैं मेरे फ़ादर का जो है ट्रान्सफ़र हो गया है तो हमें ये सार्टिफ़िकेट चाहिए और हमें हमें एडमीशन दूसरी जगह अपने अपना कराना है मैम आपको हमने अभी बताया ना कि जो है उनका ट्रान्सफ़र हो गया है तो मुझे यहाँ से जाना है मैं जो है मुझे बहुत ज़रूरत है आप समझ सकती हैं कि मेरे फ़ादर जी फ़ादर कहते हैं मतलब मैम ये तो आप समझ सकती हैं कि मेरे मैं मानती हूँ कि मिडिल इयर में हुआ है मगर मैम ट्रान्सफ़र तो रोका नहीं जा सकता और वो पापा ये हमारी प्रॉब्लम है पापा को जाना है तो साथ में हम लोग भी जाएँगे तो मैम आप कोशिश कीजिए प्लीज प्लीज़

मैम आप थोड़ी मेरी हेल्प कर दीजिए आपसे जो हो जाए क्योंकि आप समझ सकती हैं आपसे ही हम हेल्प ले सकते हैं क्योंकि पापा का ट्रान्सफ़र के साथ साथ तो हमें भी जाना है ये तो आप समझ सकती हैं न मैम जी मैम देखिए मैम हो जाए जितनी जल्दी तो अच्छा ही है और हमने आपसे उम्मीद लगा रखी थी कि आप बहुत अच्छी हैं इसलिए कर दीजिए मैम हम जानते हैं आप बहुत अच्छी हैं और आपसे ही हमको जो है आप अपने इस्टुडेन्ट के भविष्य के बारे में भी सोचेंगी मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है ये इयर न बेकार हो मैम प्लीज़ कुछ करिए आप जी जी मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरी जो है प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और जो है आपसे जो हो सके तो मेरे लिए कीजिए ओके मैम ओके मैम थैंक यू नमस्ते मैम